असां घरनि में एल पी जी सिलेंडर जे कम में था आणीयूं त हुन लाइ थोरियूं ख़बरदारियूं रखणु जाम ज़रूरी आहिनि सभ खां पंहिरीं ख़बरदारी त उन जो जेको पाईप सिलेंडर सां जुड़यलु आहे उवो हिकदमु बराबरि हुजे हुन में किथे होल वग़ैरह न हुजे ऐं जॾहिं असां सिलेंडरु लॻायूं था हुन वक़्त बि ख़बरदारी रखणु खपे त किथां लिकेजु गैस न हुजे ऐं टियों त घर में जेकॾहिं कूआ वग़ैरह आहिनि त उन्हनि खां बि इन पाइप खे बचाइण खपे ऐं जेकॾहिं असां कुझु टाइम लाइ ॿाहिर था वञूं त एल पी जी सिलेंडर जी जेका हेठां नोज़ल आहे हुन खे ज़रूर याद करे बंद करे वञणु खपे ऐं कोशिश करे राति जो बी जॾहिं असांजो सिलेंडर जो कमु ख़तमु थी वियो आहे त हुन खे बंदि करणु ई सही आहे